دِلی کے سارے ٹھوک بازاروں سے واقف ہوں جیسے صدر بازار کھاری باؤلی دال منڈی لال کنواں بازار حالیہ برسوں میں سبزی کے قیمت بہت بڑھی ہے اور روزانہ استعمال کا سامان راشن کے سامان کی بھی بہت قیمت بڑھی ہے جیسے سرسوں کے تیل کی قیمت دو گنہ ہو گئی ہے اور دالیں چاول آٹا گرم مسالوں کی بھی قیمت دو گنہ ہو گئی ہے آنلائن سامان خریدنے کے بارے میں میرا خیال ہے اس میں فائدے اور نقصان دونوں ہیں فائدے یہ کہ آپ کو بازار جانا نہیں پڑتا اور سارا سامان گھر پر ہی آ جاتا ہے اور کچھ کچھ سامان آپ کو بازار سے سَستا بھی ملتا ہے اور اِس کے نقصان یہ بھی یہ ہیں کہ کبھی کبھی اُس کی جگہ دوسرا سامان بھیج دیتے ہیں اور کچھ سامان ٹوٹا ہُوا بھی بھیج دیتے ہیں اور کبھی تو سامان آنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے اور کبھی تو ہمارے پتے پر سامان بھیجا بھی نہیں جاتا یہ بُری چیزیں ہیں